हा हरीओम

हा ॿुधायो ठीकु आह मां ध्यानु कंदमि ॾिसां थी ॿियो ॿुधायो

त मतिलबु नवे वजे जो टाइम रखूं ॾहे वजे ठीकु आहे मां ध्यानु कोशिशि कयां थी पोइ नवें ॾहें वजे ॿार ईंदा तव्हांखे लॻे थो ठीकु आहे मां ठीकु आहे मां टाइम टेबल चेंज कयां थी तव्हांजी ॻाल्हि खे ध्यानु कयां थी पोइ ए सी वारे खे बि चवां थी ठाहिरायां थी ए सी तव्हां जा लेक्चर घणा आहिनि हूअं तव्हां हिकु ॾींहुं घणा लेक्चर वठंदव टे वठंदव लेक्चर जी तव्हां टे लेक्चर वठंदव ठीकु आहे वरी पोर्शन बि पूरो करणो आहे न त हुन हिसाब सां टाइम बि पोइ त चओ ठीकु आहे मां ठीकु आहे मां तव्हांजी तकलीफ़ ते ध्यानु ॾियां थी पूरी कोशिशि कयां थी जल्द में जल्द कुझु करण लाइ ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे सुभांणे तव्हांखे मेसेज करे थी छॾियांव ठीकु आहे